हाँ हमारे क्षेत्र में महिलाओं की भूमिकाएँ समय के साथ बदली है महिलाएँ स्वतंत्र रूप से भी काम कर रही है स्वतंत्र रूप से पढाई करने जा रही है कई महिलाएँ जो एक एक स्थान से दूसरे स्थान पर आराम से ट्रैवेलिंग करती है कई महिलाएँ को इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है घर वालों से बार बार हर चीज के लिए पूछना पड़ता है पर जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे महिलाएँ अपने आप को विकास कर रही है दहेज़ प्रथा में कमी आ रही है घूँघट प्रथा छोड़ रही है